धनुष आसन करऽसंँ अहाँके लचीलापन दूर भए जाइत छै आओर एहिसँ मांसपेशिओमे जैसन दर्द छै एहिसँ लचीलापनके दूर करैमे एहिसँ की करैत छै मदद करैत छै